नमस्कार में अंकु रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते साढ़े शैह्र बिच बड़ियां सारियां चीजां न कि जेह्कियां मिगी पसंद न ते मिगी बड़ियां गै अच्छियां लगदियां न कि साढ़े में इत्थै जनम लैता कि जियां कि हून साढ़े इत्थै शैह्र बिच ऐ कि साढ़े इत्थै तीर्थ जेह्डे हैन स्थान न बड़े तीर्थ स्थान न ते जेह्ड़े बड़े न ते तरह तरह दे जात्तरू जेह्ड़े हैन ओह् साढ़े इत्थै औंदे न ते एह् निं ऐ कि शैह्रे दे औंदे न शैह्रे दे बाहरै दे औंदे न नेईं ते इत्थै पूरी दूनिया दे औंंदे न जात्तरू ते साढ़ा इत्थै जेह्ड़ा कि तीर्थ स्थान ऐ माता वैष्णो देवी ते मिगी बड़ा गर्व होंदा कि में इत्थै जनम लैता ते में बड़ा खुश आं की में इत्थै बड़े सारे जात्तरू औंदे न दुनियां दे दुनियां भर दे जात्तरू औंदे न इत्थै ते इ'यां कि इत्थै होर बी बड़े सारे तीर्थ स्थान न जि'यां नौ देवी होई ऐ ते बुड्ढा अमरनाथ होई गेआ ते इक होर ऐ इत्थै की देवी पिंडी ते उत्थै बी बड़े सारे जेह्के औंदे जात्तरू दर्शन करने गी माता दे ते जेह्ड़ी ऐ कि माता वैष्णो देवी ऐ इत्थै बड़े सारे जात्तरू औंदे न हर साल ते एह् ऐ कि मिगी बड़ा पसंद ऐ कि इत्थै दे लोकें गी कन्नै एह् ऐ कि ते एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़े कि साढ़े शैह्रें दे होई गे ग्राएं दे लोक होई गे इ'नें गी कारोबार बी थ्होएआ इत्थै हून जि'यां कि ग्राएं दे लोक होई गे जेह्ड़े हून ओह् माता वैष्णो जंदे न ओह् उ'नें गी रोजगार बी थ्होए दा इत्थै ते केईं जेह्ड़े हैन होर कम्म नेईं करी सकदे ओह् माता वैष्णो देवी होटल च कम्म करी दिंदे न ते केईं पिट्ठू न जेह्ड़े कम्म करदे न ते केईं हैन जेह्ड़े पालकी बांह्दे इत्थै जाइयै होर बी जेह्ड़े उत्थै बड़े सारे साधन थ्होऐ दे जेह्ड़े कम्म करने दे रोजगार थ्होएआ बड़े सारे ते मिगी बड़ी खुशी होंदी ऐ कि माता दे चरणें बिच ऐ जेह्ड़ा ते माता दे चरणें बिच गै मिगी बड़ी खुशी होंदी ऐ कि अस इत्थै आं ते अस बी जन्ने आं माता दे दर्शन करने गी हर साल जन्ने आं अस ते एह् ऐ कि बड़े सारे होर होर बी हैन जि'यां कि साढ़े तीर्थ स्थान न ते जि'यां कि हून रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच आई गेआ जि'यां बुड्ढा अमरनाथ ऐ उत्थै बी बड़े सारे जेह्ड़े जात्तरू जंदे न ते हून ओह्दी बजह कन्नै केह् ऐ कि बेरोज़गार जेह्ड़े बंदे हे ओह् जेह्ड़े लोक रौंह्दे हे ते उ'नें बड़े सारेंगी कारोबार बी थ्होई गेआ ते हून उं'दा केह् खर्चा पानी बी चला दा शैल चंगी तरह कन्नै ते एह् ऐ की बड़ी खुशी होंदी ऐ मिगी बड़ा पसंद ऐ एह् चीज की चलो जेह्ड़े हैन साढ़े जेह्ड़े ग्राएं दे लोक हे जाइयै उत्थै बस्से न ते उ'नें गी रोजगार बी थ्होएआ उत्थै जाइयै होर बड़ी सारी चीजां होंदियां न ते इत्थै ऐ कि साढ़े जेह्ड़े हैन तीर्थ स्थान न जेह्ड़े सारे ओह् चंगी तरह कन्नै बड़े प्रसिद्ध होई गेदे न हून वलर्ड वाइड ते पूरी दूनियां दी होंदी जनता दर्शन करने गी औंदे जात्तरू जेह्ड़े हैन ते बड़ी चंगी तरह कन्नै बड़े प्रसन्न होइयै जंदे न माता दे दरबार दर्शन करियै जंदे न जेल्लै बड़े प्रसन्न होइयै जंदे कि साढ़ी मनोकामना जेह्ड़ी पूरी होई ऐ ते अस बी बड़े खुश होइयै जन्ने आं ते अस बी रोज रोज नेईं पर म्हीना दा कोई इक चक्कर अस लाने गै लाने आं माता वैष्णो देवी दे ते सालै दा अस हर साल जन्ने आं माता दे दर्शन करने गी ते असें गी बड़ी खुशी होंदी ऐ ते मतलब इ'यां लगदा कि साढ़ा भार जि'यां कि उतरी गेआ दर्शन करियै माता दे बड़ा चंगा लगदा होर बी ऐ कि हून ते एह्बी माता वैष्णो देवी दा भवन जेह्ड़ा बने दा ओह्दी बजह् कन्नै हून जेह्ड़ा ऐ कि कारोबार बी लोकें गी इत्थै बड़ा थ्होएआ ऐ ते बड़ा जैदा इ'यां मतलब इत्थै स्मार्ट सिटी बनी दी ऐ हून एह् साढ़ा जेह्ड़ा ऐ पैह्लें इक मतलब ग्रां बिच होंदा हा साढ़ा एह् इलाका जेह्ड़ा ते कटरा जेह्ड़ा ओह् साढ़ा इक ग्रां बिच औंदा हा पैह्लें हून एह् ऐ की स्मार्ट सिटी बिच औंदा कि स्मार्ट सिटी बनी दी हून इक ते बड़े सारे हून होटल बने दे इत्थै फाइव स्टार होटल बने दे इत्थै जिं'दे बिच लोकें गी कारोबार बी थ्होएआ ऐ लोक जेह्ड़े हैन कि उत्थै कम्म करदे न ते जिं'दा कि खर्चा पानी चलै दा चंगी तरह कन्नै ते बड़े खुश न लोक इत्थै कि असेंगी कारोबार बी थ्होई गेआ ते माता दे दर्शन करने गी बी लोग जंदे बड़ी खुशी कन्नै बड़े पूरी दुनिया दी औंदी बड़ी इत्थै जनता जेह्ड़ी ऐ कि दर्शन करने गी बड़े खुश होइयै जंदे न इत्थै